जी जनाब अस अगर जिसलै बाह्र जाह्चै अपनी कम्युनिटी कोला तां बी असें गी डिस्क्रीमिनेट करेआ जंदा ऐ जि'यां कि लोक लोक एह् समझदे कि अस डोगरी बोलने आं असें ई डो तां कि जे बाह्र दे बैकवर्ड न इ'नें ई तां समझ इ'नें ई समझ निं औंदी बगैरा बगैरा तां गै असें गी थोह्ड़ा साढ़े कन्नै लोक भेद भाव करदे न जेह्दे कारण असें ई थोह्ड़ा बुरा बर्ताब बुरा फील होंदा ऐ पर केह् करचै अस ड डोगरी बोलने आं तांं असें गी बोलदे कि एह् आई गै बाह्र दे लोक प्हाड़ी लोक आई गे जां फ्ही जैदातर डोगरी प्हाड़ गै बोल्ली जंदी ऐ तां असें ई बोलदे कि एह् लोक प्हाड़ी लोक बोलना कि जेह्ड़े इनें ई साढ़े कन्ने इस करी करदे न थोह्ड़ा बर्ताब बुरा बर्ताब करदे लोक जेह्दे कारण कि बड़ा बुरा लगदा कि साढ़े कन्नै इ'यां करै दे न पर के अगर अस बी थोह्ड़ा हिंदी जां ओह् भी थोह्ड़ी डोगरी समझी लैन तां ओह् भी उं'दे आस्तै बी अच्छा होंदा कि ओह् बी समझ केईं बिच लोक ऐसे बी होंदे कि जिनें गी डोगरी बी औंदी ऐ साढ़े बाहर दी कम्युनिटी दे ते ओह् असें गी समझी सकदे न ओह् फ्ही साढ़ी मदद करदे न जे अस बाह्र चली जाह्चै तां लोक हिंदी बोलदे न ते जे डोगरे न उ'नें ई हिंदी नेईं औंदी ऐ ते ओह् हिंदी बिच गल्ल नेईं करी सकदे न जेह्दे कारण कि उ'नें ई बड़ी दिक्कत होंदी ऐ ते जेह्ड़ा कोई बिच ड हिंदी ओह् बोलदा होग उसी जैदा उसी गै जैदा म्हतब दिंदे न जेह्दे कन्नै कि डोगरे जेह्ड़े हिन्दी हिंदी नेईं बोलदे उ'नें ई उं'दे ओह् करदे न ते उं'दे कन्नै भेद भाव करदे न जेह्दे कारण कि साढ़ा डोगरा कलचर ए जेह्ड़ा डोगरी डोगरी भाशा ऐ जेह्ड़ी ओह् बड़ी असें गी बड़ी दिक्कत होंदी ऐ जे कुतै जा जानें आस्तै लोकें गड्डी बिच जाने आस्तै जां भिरी लोक आखदे लोक बोलदे न कि एह् आई गे बाह्र च बाह्र दे लोक आई गे आई गे न जिं'दे कारण कि एह् लोक ओह् करदे न साढ़े कन्नै भेद भाव करदे न